कटनीअ में ॾाढा दाल पकवान ॾाढो सुठो मिलंदो आहे दाल पकवान संबोसो इहे ॾाढा बढ़िया हुन में रहंदा आहिनि कचोड़ी कटनीअ में ॾाढनि जॻहियुनि ते दाल पकवान समोसो संबोसो कचोड़ी इहे ॾाढा हलंदा आहिनि और मां त वधीक दाल पकवान खाइणु वधीक पसंदि कंदो आहियां छोकि मां न कोइ बि सिंधी माण्हू हुजे त सिंधी माण्हू दाल पकवान वधीक खाइणु पसंदि कंदो आहे और जीअं दाल पकवान ठाहिण में पहिरियों मेदो हुन में मेदो विझिबो आहे वरी थोरी सी मुहिड़ विझिबी आहे वरी लूणु मिर्चु विझी करे ॻोहे करे चकले में पूरो गोलाइपो ठाहे करे उन खां पोइ असां तरंदा आहियूं और उन सां पकवान दाल पकवान सां गॾु चणनि जी दाल बि ठाहे बि आहे ताकि हुन में बि दाल में जीअं पिसाए करे रखु वरी उन में बि कूकर में विझु उन में मथां लूणु मिर्चु विझी करे और टमाटो वमाटो विझी करे वरी उन खां पोइ उन खे हिकु ॿ सीटी हणेसि वरी उन मां कढी करे बढ़िया बसर वसर विझी करे और ॿ खा त ॾाढो बढ़िया लॻंदो आहे ऐं सिंधियुनि खां सभिनीनि खां फेवरेट इहो ई हूंदो आहे दाल पकवान ई हूंदो आहे और दाल पकवान तव्हां खे ॾा कटनीअ में ॾाढनि जॻहि ते मिली वेंदुव जीअं बाली रेस्टोरेंट थी वई केॾीमहिल बाली रेस्टोरेंट में ॾाढो सुठो मिलंदो आहे और केॾीमहिल बंदि हुजे बाली रेस्टोरेंट त गोलू रेस्टोरेंट में माण्हू हली वञे ऐं गोलू रेस्टोरेंट बि बंदि हुजे त पोइ स्टार ढाबा में खाधो ॾाढो बढ़िया मिलंदो आहे उते मां वञी करे खाई ईंदो आहियां